آج کے دور میں بھی عورتیں روجانہ مختلف چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں گھر سے لے کر کام تک ہر جگہ انہیں کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے پچھلے س چند سالوں میں ہندوستانی معاشرے میں عورتوں کا کردار ضرور بدلا ہے لیکن اب بھی کافی کام باقی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عورت صرف ایک ماں بہن یا بیوی نہیں بلکہ ایک فرد ہے جو اپنے حقوق اور خواہشات رکھتی ہے اس سے بھی وہی عزت تحفظ اور برابری ملنی چاہیے جو ایک مرد کو ملتی ہے اکثر عورتیں اپنے آفسز اسکولس یا پبلک پلیس میں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے اس مسئلے کا حل صرف قانونی کارروائی نہیں بلکہ معاشرے کی سوچ کو بدلنے سے ممکن ہے سرکاری پالیسیز اور قانون اپنی جگہ ضروری ہے لیکن اصل تبدیلی تب آئے گی جب لوگوں کی سوچ میں برابری کا جذبہ پیدا ہوگا بچپن سے ہی بچوں کو یہ سکھایا جانا چاہیے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہے اسکول اور کالج میں جینڈر اکوالٹی کا سبق دینا چاہیے میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس سوچ کو بدلنے میں ڈرامے ایڈس اور موویز کے ذریعے پوزیٹیو رول ماڈلس دکھائے جا سکتے ہیں ایجوکیسن اور امپلائمنٹ میں برابری کا موقع دینا بھی انتہائی ضروری ہے اگر ایک لڑکی یا اچھے گریڈس لاتی ہے تو اسے بھی ویسے ہی کیریئر اپارچونیٹیز ملنی چاہیے جیسے ایک لڑکے کو ملتی ہے کئی فیملیز میں اب بھی لڑکیوں کی تعلیم کو سیکنڈری سمجھا جاتا ہے اس نظریے کو بدلنے کے لیے عوامی اویرنیس کمپین ضروری ہے وومین امپاورمنٹ کا مطلب صرف انہیں کام کرنے کا حق دینا نہیں بلکہ انہیں ڈسیزن میکنگ میں بھی شامل کرنا ہے گھر کے ڈسیزن ہو یا ملکی پالیسیز ہر جگہ عورت کی آواز کو امپورٹینس دینی چاہیے آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان میں کئی عورتیں اب زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں اور انہیں ایجوکیسن اور کام میں برابری کے موقعے مل رہے ہیں مگر یہ امپرومنٹ صرف کچھ شہروں تک محدود ہے دیہاتی علاقوں میں اب بھی کئی مسئلیں ہیں جن پر عمل درآمد ضروری ہے